हम चाहैत छी कि हमर भाय ग्रैजूएशन से भी आगे पढ़े आ ओकर जे सपना है ने ओ पूरा हो जाय हँ जैसेकि जैसेकि ओ मेडिकल तैयारी करय लए चाहैत छै तऽ मेडिकल तैयारी करी तऽ जाकरके की करब सेवा पानि करयमे मदद होइ हमरा भारतमे हँ ग्रैजूएशन से भी आगे पढ़ाबै लए चाहैत छी ओकरा हम आओर जेकि एक सक्सेसफुल आदमी बनी हँ जैसेकि आइ इंजीनियर बनी तऽ इंजीनियरमे भी बहुत सारा काम हइ जे ओ अच्छा से कर सकैत छै अपन जिन्दगीयापन जीवनयापन कर सकैत छै हँ आओर एहिसे शिक्षा व्यवस्था भी ठीक होतय आओर हमर भायके या बहिनके या जो भी हइ पढ़य ला चाहैत छै ओकरा भविष्यमे गलत नहि हो नहि होतै एहि लए ओ मतलब ई सब सोचल जाय हँ सोचल जेतै आओर इहे सब